नमस्ते जी सर हमें कुछ सब्ज़ी चाहिए यह आलू कैसे हैं हमें पस हमें पसेरी चाहिए थे कितने कैसे कितने के दिए सर दो सौ और यह बैंगन हमें किलो चाहिए सर वह जी पचास आप ज़्यादा महँगे दे रहें हैं

हाँ हाँ शादी की पड़ी है जी और यह प्याज़ कैसे हैं नहीं हमें पसेरी बताइए और गोभी हमें कुंटल चाहिए थे कैसे कुंटल हैं कैसे कुंटल हैं चालीस हज़ार बहुत ज़्यादा दे रहें आप नहीं तो हमें पीस नहीं हमें कुंटल चाहिए

जी चुकंदर नहीं वह क्या बोल वह मूली है का मूली कुंटल नहीं च कुंटल नहीं चाहिए हमें वह चाहिए पसेरी चाहिए कैसे पसेरी दे रहे हैं सौ रुपया पसेरी बहुत ज़्यादा दे रहें हैं आप बहुत ज़्यादा महँगा दे रहे हैं आप

और वह मशरूम है क्या कैसे है वह पीस आता है ना उसमें कितने पीस अच्छा किलो आता है कैसे किलो है ढाई सौ बस अभी जल्दी चाहिए ठीक है नमस्ते